جی میں نے آپ کے وہاں سے انگوٹھی لائی تھی مجھے اور یہاں تمام ہی پڑوس کو بہت ہی پسند آئی ان کے نقوش بہت ہی اچھے تھے جڑے ہوئے تھے اور ماشاء اللہ ان کی پالش بھی نہیں گئی اور ان کی ڈیزائن بھی ماشاء اللہ بہت ہی خوب تھی سب کو ہمارے دوستوں کو ہمارے تمام ہی احباب کو بہت ہی پسند آئی سب تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہی انگوٹھی کہاں سے لائی ہو ہمیں پتہ بتاؤ تو میں نے آپ کا پتہ بتایا اور سب نے ہی آپ کی تعریف کی اور سب ہی تو یہ کہہ رہے تھے ابھی آڈر دو ان کے یہاں سے بہت ہی اچھی انگوٹھی بناتے ہیں بہت ہی اچھی انگوٹھی ہے مجھے بھی وہیں سے چاہیے کہاں سے لائی ہو یہ مجھے دے دو تم دوسری بنا لینا تو میں نے کہا نہیں مجھے تمام ہی انگوٹھی میں یہ انگوٹھی بہت ہی پسند آئی تھی آپ وہاں جا کر کے خود سے آڈر دے کر کے بنوا لیجیے تو آپ اتنی اچھی انگوٹھی بناتے ہیں تو ہمیں چند انگوٹھی اور بھی چاہیے اور ایسی ہی ایسی ہی انگوٹھی بنانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور نقوش بھی آپ کے اچھے تھے پالش بھی نہیں گئی ایسی پالش والی ایسی ہی انگوٹھی بنانی چاہیے کہ جس کی پالش نہ جائے تاکہ ہم ہمیشہ اس کو پہن سکیں شکریہ